میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت سی باتیں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ان سے بہت سی جانکاری ہمیں ملتی ہیں اور ہمارا دماغ بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے سائنس سائنس میں الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں کیمیکل کے بارے میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں باڈی کے بارے میں اور کچھ چیزیں الگ الگ اس کی ہوتی ہیں جسے جاننا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز کیسے ہوئے گی اور کون سی چیز میں کیا ملتا ہے اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی ہمیں بہت جاننا چاہیے کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا بہت زمانہ ہے اس زمانے میں ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے کیا کیا ہو سکتا ہے جیسے کہ نئی نئی ٹیکنالوجی سے ہم الگ الگ چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے کہ روبوٹ یا کچھ ایسا سامان الیکٹرک جس سے ہم کچھ الگ کام کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے کام آ سکے یہ باتیں ہمیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں سب کو جاننا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز کیسے ہوتی ہے